मैंने कुछ दिन पहले एक पलंग ख़रीदा है जो बहुत अच्छा है और उस में लगभग आठ लोग आराम से सो सकते हैं और वे फोल्ड भी हो जाता है फोल्ड करने के बाद उस में दस लोग आराम से बैठ सकते हैं उस में एक सिक्रेट बॉक्स है जिस में हम अपना सिक्रेट सामान रख सकते हैं और उस में कई सारे दराज़ भी हैं जिस में हम सामान रख सकते हैं और वो बहुत अच्छा है मुझे बहुत पसंद आया और मेरे घर में सब को बहुत अच्छा लगा उसकी प्राइस भी बहुत कंफर्टेबल थी और उस में उसको यूज़ करना बहुत अच्छा है अच्छे से यूज़ हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं आती है प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया है मेरे घर में सब लोगों को पसंद आया है उस में आराम से सोना कंफर्टेबल है बहुत अच्छा है